असांजे चेंबूर में घणाई मार्केट आहिनि जीअं त भाॼी मार्केट ऐं किरियाणा मार्केट ऐं फल फ्रुट जो बि ॿिया बि दुकान आहिनि ऐं मार्के ऐं मार्केट आहिनि घिटियुनि में हथ गाॾे वारा ॿि घुमंदा आहिनि पर उन्हनि जो मालु एतिरो सुठो न हूंदो आहे अघु बि घटि हूंदो आहे पर शइ खाइणु में मज़ो न ईंदो आहे भाॼियूं तमामु सुठियूं सुबुह जो ॾहें खां ॿारहें ताईं मिलंदियूं आहिनि दालियुनि जां अघ बि तमामु वधी विया आहिनि जेके सौ चालीह रुपिया हुया से ॿ सौ वीह थी विया आहिनि गरमु मसाल्हनि जा बि अघु बि ॾेढुणा ॿीणा थी विया आहिनि ॿियो त धंधे वारनि जे मथां ओनलाइन वारनि जी मार पइ आहे ओनलाइन वारा डिलिवरीअ सूधो घटि अघनि में मालु घर वेठे एड्रेस ते पहुचाइनि था दुकान वारा वेचारा परेशान थी विया आहिनि चवनि था त धंधे ते वॾो असरु पइजी वियो आहे धंधो अधि थी वियो आहे ख़र्च बि नथा निकिरनि ऑनलाइन फ़ाइदो हुननि खे आहे जेके बुज़ुर्ग घरनि में घुराइनि था उहे ख़ुशि आहिनि उहे तकलीफ़ु खां छुटनि था ऐं पंहिंजी ज़िंदगी सुख सां गुज़ारनि था नौकरीअ वारनि खे टाइम जी मारामारी आहे उहे बि ओनलाइन मालु घुराइनि था ऐं घर वारनि सां इनजॉय याने सुठो टाएम घर में ॾियनि था छा थो करे सघिजे वक़्तु खे सलाम करिणो आहे ज़िंदगी सुख सां गुज़िरे शल रहिजी अचे बाक़ी त साईं सभिजी भली कंदो अॻिते साईंअ जी मर्ज़ी